गाज़ीपुर में एक थिएटर है जहाँ पर मैं मूवी देखने गई थी अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ एक पन्खा लगा हुआ था जो बहुत ही ठण्डी ठण्डी हवा दे ए सी भी था चारों तरफ से ए सी भी लगा हुआ था जो हमने पॉपकॉर्न लेकर हम मम्मी पापा ने पिक्चर देखी तो उस पिक्चर में हम साथ साथ उसमें तीन हीरो थे और तीन हीरोइन भी थी जिसमें से मुझे सलमान खान बहुत ही पसन्द आया था बहुत ही अच्छी लगी थी पिक्चर मेरी फ़ेवरेट पिक्चर तब से बन गई और हम साथ साथ हमें देखना बहुत ही पसन्द अच्छा लगता है अच्छा लगता है अच्छा लगता है हमलोगों ने वहाँ बहुत एन्ज़ॉय किया और हमलोगों को हमको मूवी देखना बहुत पसन्द है हम मम्मी पापा के संग बहुत जगह मूवी देखने जाते थे और हमलोगों ने वैसे बहुत सी पिक्चर देखी जैसे पी के हम साथ साथ भी हुआ पिक्चर हम आपके हैं कौन कभी खुशी कभी गम चोरी चोरी चुपके चुपके ये सब मेरी फ़ेवरेट पिक्चर हैं और मुझे ये सब देखना बहुत पसन्द बहुत ही अच्छा लगता है चूँकि मम्मी पापा अपना विश्वास हरेक चीज के लिए छूट रखते हैं जाने देते हैं हमें हम थिएटर में जाते हैं एन्ज़ॉय करते हैं एन्ज़ॉय करते हैं ढेर सारे और हमें बहुत हमें वहाँ पर वहाँ रेस्टोरेन्ट में जाकर खाना भी बहुत खाते हैं हमलोग मस्ती करते रहते हैं पापा हमलोग के लिए कभी भी रोकते टोकते नहीं हमलोगों को लेकर जाते हैं हमेशा पिक्चर दिखाते हैं सब चीज़ों के बारे में बताते हैं उसमें कुछ कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं जो हिस्ट्री से भी हिस्ट्री से भी मिलती जुलती रहती है हैं और जो उस पिक्चर में जो हीरोइन लोग रहती हैं हीरो लोग रहते हैं वे लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं ये सब चीज़ें बहुत सी मूवी में भी सीखने को मिलती हैं अपनी लाइफ़ में कैसे एन्ज़ॉय करनी चाहिए ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ही कम्पली कॉम्प्लिमेन्टेड होती है जिसे हम बहुत ही आसान आसानी रहती है इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ही आराम आसान है